मेरे जीवन मे सबसे अधिक महत्व पढ़ाई का है क्योंकि पढ़ लक पढ़ लिख कर इंसान अपनी जिंदगी सुधार सकता है और अपने बच्चों की भी और अपने पूरे परिवार की परेशानियों का समाधान ही पढ़ाई है पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है अगर हम बेरोजगार और सरकारी नौकरी नहीं लगने पर भी हम प्राइवेट किसी भी प्राइवेट संस्था में जाकर हम नौकरी कर सकते हैं उससे भी हम अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकते हैं पढ़ाई करने से व्यक्ति का जीवन सुधरता है अच्छे संस्कार आते हैं अच्छी अच्छी अच्छे विचार आते हैं वह अपने बच्चों को भी संस्कार संस्कारी बना सकता है उनकी गलतियों को सुधार सकता हैं पढ़ाई पढ़ाई का मेरे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है पढ़ाई ही जीवन को सुधारती है पढ़ाई से दो अगली अपनी सात पीढ़ियों तक हम अपना नाम रौशन कर सकते हैं सरकारी जॉब लगने पर हम अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा दे सकते हैं और माँ बाप की अच्छे से सेवा कर सकते हैं बहुत महंगाई का ज़माना है इसलिए मैं अपने जीवन में पढ़ाई का अधिक महत्व मानती हूँ